हेलो मैं रसोई होटल के भैया से बात कर सकती हूँ मैं सरोज बारंगे बोल रही हूँ चन्द्रशेखर वार्ड से मेरे रसोई होटल में खाना बुक किया था नौ बजे दो बजे ऑन डिलवरी करने का की बात कही थी भैया ने और भैया ऑनलाइन पेमेंट करने का बोल रहे हैं और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती मेरे पाँच ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और पाँच ट्रांजेक्शन के बाद तो ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है इसलिए आप मुझे कैश पेमेंट ले रहे होंगे आप तो मुझे खाना दीजिए अन्यथा केंसिल कर दीजिए आप क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती मेरे पाँच ट्रांजेक्शन हो चुके हैं कैश पेमेंट लीजिए भाई साहब नहीं तो फिर खाना ले जाइए